बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनाया जोंनि हारिनि थाखाय गोबां गोनांथार इयुन जोलैफोरखौ जों बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों बिसोरखौ थुलुंगा होनांगोन मोनसे हारिनि थाखाय बिसोरनि रावा गोबां गोनांथि हारिमुनि थाखाय दावगानायनि हारिनि दावगानायनि थाखाय जों गोदोनि लिरनानै गालांनाय गोबां जारिमिनफोरखौ जों राव नङाब्ला मिनथिनो हानाय नङा आरो इयुन जोलैफोरा बेखौ मोनथिनो थाखाय रावखौ रोंनाया गोनांथार बर'नि जारिमिनखौ फोथांनानै लोखिनो थाखाय बर' रावखौ सोलोंनाया गोबां गोनांथि बेनि थाखाय उन्दैफोरखौ जों बर' राव रावखौ सोलों होथारनांगोन जेरै जों बुंनो थाङोब्ला गुबुन हारिनि रावफोरखौबो सोलोंनांगौ नाथाय गुबुन हारिनि रावखौ सोलोंनानै जोंनि हारिनि रावखौ जों बावगारलांनो नाङा जों बर'लेण्डाव थानानै बर' रावखौ रायलायगोन नाथाय गुबुन बायह्रायाव जेरै आसामाव थायोब्ला जों आसामिस सुबुंफोरजों रायलायनो थाखाय जों आसामिस सोलोंनांगौ आरो आसामनिफ्राय जुदि बायह्रायाव थांनांगौ बिदिब्ला जों हिन्दि इंलिस बिफोरबादि रावखौ जों सोलोंनांगौ नाथाय बेफोरखौ रोङो रोंनानै जों गावनि हारिनि रावखौ बावगारलांनाङा

बर'रावखौ जों मेसिन ट्रानसलेसनाव सोलायनो हायोब्ला जोंनि हारिनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जागोन जोंनि हारिखौ जों गुबुफोरनि गेजेरावबो नुजाथि होनो हागोन आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बे मोनसे गोबां गोग्गाथाव बाथ्रा जागोन जों दानिफ्रायनो उन्दैफोरनि गोसोआव बेखौ सोनानै होनांगोन दि बर'रावखौ जों मोजाङै फोथांनानै लाखिनो नांगौ जोंनि हारिनि थाखाय हारिनि दावगानायनि थाखाय